हैलो हाँ मैडम मेरे आठ नंबर के शूज़ मिल जाएंगे आपके यहाँ जी बिलकुल मिल जाएंगे तो उसमें क्या ऑप्शन है कुछ

मैं एक्चुअली चमड़े में लेना चाह रहा हूँ मेरा आठ नंबर और नौ नंबर के बीच का है तो आपके यहाँ अवेलेबल है या आपको बनवाना पड़ेगा अच्छा तो मुझे ये बता पाएंगे मतलब किस किस कलर में मिल जाएंगे आपके यहाँ अच्छा तो वो क्वालिटी थोड़ा उसका कैसी होगी उसके लिए आप बेफ़िक़्र रहें अच्छा एक्चुअली एक्चुअली क्य एक्चुअली क्या है के मुझे जो जूते लेने हैं ना वो वो हैं ना जूते अभी तक ऐसा मिले नहीं कहीं उस मेरे नाप के तो मैं इसलिए थोड़ा सा कन आपसे पूछ रहा हूँ तो आप एक बार सेवा का मौका दें अच्छा तो उसमें जो जूते हैं वो किस किस कंपनी के हैं कुछ आप बता पाएंगे अच्छा रेगज़ीन के भी मिलते हैं आपके यहाँ हाँ बिलकुल मिलते हैं उसमें भी आपको काला भूरा सब तरह के रंग मिलते हैं अच्छा उसमें पीले रंग का मिलेगा आपके यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा बाहर से पीला होगा और अंदर अंदर भी वैसे ही होगा अच्छा अच्छा वो जो फ़ीते वाले हैं या बिना फ़ीते वाले फ़ीते वाले भी मिलेंगे बिना फ़ीते वाले भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे कि दिखावे के जूते होंगे वो कैसे होते हैं मतलब कि आपको ऊपर से ऐसे लगेगा फ़ीते वाले हैं लेकिन आप उन्हें बिना खोले पहन सकते हैं अच्छा मतलब वो शो के लिए लगे हुए हैं दिखावे के लिए हाँ दिखावे के लिए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मुझे ये बताइए के किस रेंज में मिल जाएंगे आपके देखिए जी सात सौ रुपए से शुरू हैं हमारे पास और पंद्रह सौ अठरह सौ रुपए तक में आपको बढ़िया टिकाऊ जूता मिल जाएगा अच्छा गारंटी वगैरह कुछ देते हैं आप तो वो मुफ़्त में ही करेंगे आप हाँ

आप मेरे को ये बताइए के आपका शॉप दुकान कितने बजे खुल जाती है अच्छा बड़े बज़ार में किस साइड में बड़े बज़ार में जो चौराहा है उसके जो दाईं तरफ़ दूसरी दुकान दूसरी दुकान है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मैं आता हूँ